सबसे तऽ जे गर्वके बात हइ से हमे आर हिन्दू समाज छिए तऽ हिन्दू समाजकेलिए तऽ बावनगो पाबनि त्योहार होइ छै तऽ सबसे पहिले तऽ हमे आर तऽ तिला सन्क्राति मनबै छिए जे तिला सन्क्रातिमे धानके चूड़ा कुटाके मुरही आओर तिलबा तिलबा कुटाके तऽ हमे आर लाइ मुरही बनबै छिए ओ परबमे परबमे तब लाइ मुरही बनबै छिए तऽ ओहिमे मिट्ठाके जरूरी पड़ै हइ तऽ मिट्ठाके ओहिमे पिघलाके मुरही धऽके लाइ बनेलहुँ तबके बाद तऽ तिलबा ओहिसे ही बनै हइ मिट्ठा पिघलाके फेर तिलबा ओहिमे धऽके भुजिके तिलबा बनेलहुँ तब ओहिके बिहान होके हमे आर नहा नहाके सुबह सुबह नहाके तब ओ तिलबा खएलहुँ हमरा एकेगो ई परब भऽ गेल ताहिके बाद मानि लिऔ शिवरात्रि शिवरात्रिमे हमरा गाममे भयानक मेला लागै छै जइसे कि ओहोमे हमे आर व्रत करै छिए सहै छिए तऽ सहै छिए तऽ ओहिमे तऽ भरि दिन सहलहुँ तऽ ओहिमे मुँह धोलहुँ शामके नहाके भोलाबाबाके जल चढ़ेलहुँ ताहिकेबाद ओहिके बिहान होके मेला लागै हइ हमरा हिआँ खेरहीमे मेला अच्छासे यानि घुमै छिए झूला झुलै छिए आओर शिवरात्रिमे तऽ एगो बात भुलिए गेली बोलनाइ जइसे भोलाबबाके शादी होइ छै तऽ हमे आर ओहिमे बारातिओ जाइ छिए तबके बाद कि कहै छै दुरगा मेला दुरगा मेला चलू बहुत बहुत बड़का पूजा होइ छै हमरा आरके नहि नहि ओहिसे पहिले विश्वकर्मा पूजा विश्वकर्मा पूजामे ई होइ छै से ओहिमे जतेक मोटरसाइकिल होइ हइ कोइ चारि चक्का रखै हइ कोइ साइकल रखै हइ तऽ ओहिमे हइ से विश्वकर्माजीके पूजा होइ छै हमरा आरके विश्वकर्माजीके पूजा इएह होइ छै लोहा लक्कड़के तऽ लोहा लक्कड़के अच्छासे जइसे कि बाइक भऽ गेलै चारि चक्का साइकिल मोटरसाइकिल ओकरा धोके अच्छासे दोकानसँ अगरबत्ती खरिदके मिठाइ खरिदके चुनरी खरिदके फोटो खरिदके विश्वकर्माजीके मोटरसाइकिलपर लगाके पूजा हमे आर कएलहुँ विश्वकर्माजीके पूजा अइसे ही मनाएल जाइ छै तबके बाद दुरगा पूजा मानि लिऔ दुरगा पूजामे दशहरा यानी दशहरा हँ तऽ दशहरामे होइ छै ई कि हमरा अहाँके मम्मी होइ छै से खोँइछा भरैत दुरगाजीके दुरगाजीके दुरगाजीके खोँइछा भरै हइ जइसेकि मन्नत माँगने रहै हइ हमरा ई चीज पूरा भऽ जेतै ने तऽ अहाँके माता रानी हम खोँइछा भरब जइसेकि तऽ खोँइछा भरैके लिए ओहिमे बाताशा लागै हइ अरवा चावल लागै हइ चुनरी लागै हइ अगरबत्ती लागै हइ तब दुरगाजीके गेल तऽ खोँइछा भरलक खोँइछा भरलक तऽ हमे आर मम्मी खोँइछा भरिकऽ आबै हइ तऽ परसादी चढ़ाकऽ आबै हइ तऽ मम्मी हमरा आरके परसादी देलक खाइलए परसादी खएलहुँ ओहिके बिहान होके दुरगा मेलामे दुरगा पूजामे यानि मेलो लागै हइ हमरा आरके हमरा आरके ने हर चीजमे परबमे मेला लागै हइ किएक हमे आर तऽ हिन्दू समाज छिए ने तऽ हिन्दू समाजमे समाजमे अइसन होइ हइ परब जइसेकि मेला लागै हइ हर पूजामे तऽ ओहिमे मेलो लागै हइ तऽ ओहिमे बहुत बड़का बड़का झूला लागै हइ टॉवरवला नौआवला ब्रेक डान्स घोड़ावला झूला यानि बहुत मजा आबै है ईसब परबमे हमरा आरके परबमे आओर तबके बाद दिवाली आबै हइ हमरा आरके दिवालीमे हमे आर तऽ लुक्का बनाबै छिए लुक्का लुक्का बनाके ओहिमे हमे आर लुक्का तऽ हटाबू हमरा आरके मम्मी पापा हइ जे हुक्का पाती खेलै हइ ओहिमे खरके एगो कथी कहै हइ खरके आओर एगो लकड़ी होइ हइ ओकर लकड़ीके बनाके वएह गोसाइ भगवानपर गोसाइँजीपर हुक्का पाती धरा देलक ओहिमे खेललक आओर ताहिके दीपावली हमे बहुत फटक्का बम फोड़ै छिए बहुत लुक्का आर भाँजै छिए पूरा लुक्का बनबै छिए तबके बाद तबके बाद पाबनि आबै छै छओ दिनके बाद यानी छठ पूजा छठ पूजा हमरा आरके सबसे बड़का सबसे बड़का पाबनि भेलै सबसे बड़का तऽ ओहिमे डुबिते ओहिमे डुबल सूरजके भी पूजा करल जाइ हइ हमरा आरके अथीमे आओर उगिते भी सूरजके हमरा आरके पूजा करल जाइ हइ छठ पूजा यानि सुरुज देवताके हमरा आरके माइ तऽ व्रत कएने रहै हइ सूप उठबै हइ शामके सुरुज भगवानके देखेलक सूप आओर सुबहके भी जब सुरुज भगवान उगै छथिन तभी भी सूप उठावल जाइ हइ हमरा आरके मम्मी सूप उठाके यानी पानीमे आधा आधा एक घण्टा तक ठड़ा रहै हइ भगवानसे मन्नत माँगै हइ आओर हमे आर तऽ अच्छासे घाटके बनबै छिए पूजा होइ अच्छासे फटक्का आर छोड़लहुँ बम फटक्का बहुत छठ पूजामे तऽ हमे आर तऽ डी जे ओ कएने रहै छिए डी जे कएने रहै छिए तऽ हमरा आरके एतेक मजा आबै हइ ने खूब नाचै छिए अच्छासे पहिले तऽ छठ पूजाके गाना बजै हइ तब जे पूजा हो जाइ हइ तब हमे आर भोजपुरी गाना बजाके खूब एन्जॉइ कएलहुँ खूब मजा आबै हइ हमरा आरके परबमे